ان دنوں بچوں کو کھیل کا مشغلہ بہت ہے پہلے تھا چکی بھی تھا کبڈی تھا مگر آج کل بچوں کو کرکٹ کا کھیل بہت سر چڑھ کے بول رہا ہے اور اس کے اوپر ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ بچے بہت پسند کر رہے ہیں پہلے ٹیسٹ میں اچھا ہوتے تھے ون ڈے ہوتے تھے اب ٹیسٹ ون ڈے نہیں دیکھ رہے بچے صرف کرکٹ ٹونٹی ٹونٹی میچ دیکھ رہے اس میں دلچسپی چار چھ گھنٹے چار پانچ گھنٹے میں گیم ختم مزہ لے لے رہے بچے ٹونٹی ٹونٹی گیم بہت پسند ہے بچوں کو